में अपना लिखा दा ऐडिट निं करदी ऐ में जिस फ्लो कन्नै करनी आं जियां जा दा जाना देओ क्योंकि एट दी ऐंड मिगी गै उस चीज़ गी ओह् करना ऐ लाइक अपनी राइटिंग दे थ्रू सबतो पैह्लें खुद नू इंस्पायर करना बिफोर किसे होर गी इंसपायर करने कोला दा पैह्लें ते बस इन्ना गै